कोकी दाल पातो फुलिको फुलिको दाल पकवान बिह सिंगियूं साई भाॼी पुलाउ सयूं पटाटा बिह बसर मटर पनीर भुॻा चांवर भुॻी भाॼी फूलपताशन जी भाॼी स्वांजरे जा गुल स्वांजरे जो रायतो कढ़ी चांवर मेथी पटाटा लौकी तूरियूं ढोढो चटिणी टमाटे जी चटिणी आलू टूक सेअल मानी गुज़िबो खुंब बिह सिंगिंयूं